जय झूलेलाल असांजे महाराष्ट्र में मुख्य वॾियूं जेके पार्टियूं आहिनि उहे आहे बी जे पी कोंग्रेस एन सी पी शिवसेना इहे सारी जेके पार्टियूं आहिनि हुननि मां घणेनि त पंहिंजो गठ बंधन कयल आहे पर शिवसेना ऐं बी जे पी हिते महाराष्ट्र जी ॾाढियूं पुरानियूं पार्टियूं आहिनि जंहिं में शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी फाउंडेशन जी पार्टी आहे जंहिं महाराष्ट्र जे विकास लाइ ॾाढो कमु कयो आहे अॼु महाराष्ट्र में जेतिरो बि जेके सुखु सुविधा आहे उहो बाला साहब ठाकरे कयो हुन खां पोइ असांजे बी जे पी आई बी जे पी असांजे सड़कनि जा निर्माण ट्रेनिनि जी सुविधा संचालनि हर नॉर्मल माण्हुनि जी जेकी सुखु सुविधा ग़रीबनि जा जेका सौ सौदा आहिनि उहो असांखे प्रभावित कया विया आहिनि हिननि पार्टीनि खां अचण खां पोइ अॼु ताईं ॾाढा असांखे कमु थियनि पिया